करौली जिले में जो उसका इतिहास है उसमे काफ़ी जो पहले करौली जिले का जो पहले राजा हुआ करता था वो राजा विजयपाल था और इसमे जो यहाँ पे करौली जिले में काफ़ी ऐसे किले भी हैं जिसको तिमनगढ़ का किला भी बोलते हैं इस प्रकार से कई सारे एक किले भी हैं और जो काफ़ी पिछड़ी हुई यह शहर था जो कि अभी काफ़ी उसमें बदलाव हुआ है प्राचीन काल से उसमें जो प्रमुख घटनाएं थी वो काफ़ी थी जो आधुनिक विकास हो काफ़ी हुआ है करौली क्षेत्र में हमें जो परिवहन के साधन है वो काफ़ी अच्छे उपलब्ध हो गए हैं अब और जो रोजगार के जो साधन है वो भी काफ़ी आगे मिले हैं जहाँ पे आटा बनाने की चक्की है ईंटों का उद्योग है ईंट बनाने का उद्योग है वो इस प्रकार से कई सारे और छोटे लघु उद्योग भी है तो इस प्रकार से कई जो उद्योग है वो खुल चुके हैं इस वजह से अब करौली जो हमारा क्षेत्र है वो काफ़ी आगे विकसित हो चुका है विकासशील है और उसमे काफ़ी प्रोत्साहन मिला है जो उसकी आर्थिक स्थिति है काफ़ी मजबूत हुई है इस प्रकार से हमारा करौली जिला है वो कई परिस्थितियों के कारण से गुजरा है और अभी जो है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है